धर्म तो हमारे शहर में इधर बहुत सारी धार्मिक पर्यटन जगह है इधर हमारे घनश्याम जी का मंदिर है और बहुत सारी ऐसी प्रमुख एतिहासिक जगह हैं इधर हमारे चामुंडा माता का मंदिर है जो किले पर जो मंदिर है वो बहुत ही पुराना है बहुत ही पुराना मंदिर है जो मतलब हम जो राजा महाराजा भी उन को पूजते जब से मंदिर है और इधर देखा जाए तो इधर देखा जाए तो हमारे इधर भारत देश में भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ लोग दुनिया भर से आते हैं हमारे देख लो अभी हमारा राम मंदिर बना है राम मंदिर है और अयप्पा मंदिर है रामेश्वरम है जहाँ लोग दुनिया भर से आते हैं इस्कॉन टेम्पल है वृंदावन में जहाँ लोग दुनिया भर से आते हैं वहाँ रहते हैं जो लोग नई नई चीज़ें सीखते तो ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध जो जगहें हैं वो है तिरुपति बालाजी का मंदिर है हमारे जगन्नाथ जी का मंदिर जो बहुत ही लोकप्रिय जगहें हैं राजस्थान में भी हमारे चामुंडा माता का मंदिर हुआ या आशापुरी माँ आशापुरा माँ का मंदिर है जो बॉर्डर के उधर पास में लगता है वो लोकप्रिय मंदिर है पूरे शहर में पूरे भारत देश में